سیلف ہیلپ گروپ ایک بہت اچھا سلسلہ اور بہت اچھی شروعات ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے سماج میں عورتوں اور خواتین کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے عورتوں کو ملازمت اور نوکری سے دور رکھا جاتا ہے ملازمت اور نوکری اور کام کو خواتین تک پہنچانے میں اس نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے بہت سے افراد اس گروپ کے ذریعہ کاروبار سے جڑ گئے ہیں اور جہاں تک بات ہے خواتین کی ملازمت کے سلسلے میں بہت سارے مواقع اور ذرائع آج کے زمانے میں موجود ہیں آج خواتین کا کام کرنے ملازمت کو کرنے میں بہت آگے ہے اور خواتین کے لیے ملازمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خواتین ملازمت کر رہی ہے درس و تدریس میں میڈیکل میں کمپنیوں میں سرکاری ملازمت میں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے لیے ملازمت کے دروازے کھلے ہیں